हय तुमी कोण हय किद्याक केल्लो फोन हय हय तेणी आमकां हय तेणी आमकां पयलींच सांगा सांगलेली म्हणटगीर हांवें तें कांयच म्हणलें ना तेजो प्रोब्लम तेणी आमकां हांगा स्पश्ट करून तो गेल्लो सो तुमकां किदें विचारपाचे जाय आशिल्ले

हय तेणी सांगलेलें हय तेजें हांव माक्स कालूच घेवन बसलें आनी ताजी तशें क्लासिन बि तो खूब एक्टिव आसता तसोच तो स्पोर्टसानूय तो खूब बरो आसा हांव अशें म्हणना कि तेणी स्पोर्टस सोडचे पूण हे तेजे ते तेन्थ जाल्ल्यान तेणें मातशें शिकपा कडेन चड लक्ष्य दिल्यार चड बरें अशें म्हाका दिसता तो तसो हुशार आसा पूण ह्या फावटी म्हाका खबर ना माक्स इल्ले कमी अशें म्हाज्या हिसपान तेका कमी पडलात तशें म्हाका दिसता म्हण तेका अशें आसा तो सिस्टी पसंटेजाकडेन आसा तेच तेका तेजी एटी जावची एटिच्याहून चड जावची अशें म्हाका दिसता देखून ताणें स्पोर्टसा कडेन मातशें कमी लक्ष्य दिवन शिक्षणाचेर चड लक्ष्य दिल्यार बरें अशें म्हजे मत आसा तुमी मातशें तेका घेवन बसल्यार चड बरें जातलें अशें म्हाका दिसतां बरें तुमी मातशें तेजे माक्स म्हणल्यार आनी इल्लें तेका स्ट्रगल करपाक लायात कारण फक्त ये तेन्थ म्हणटगीर तेका बरें माक्स पडत जाल्यार तेकांच फुडें बरें बरें